औ साइखेलाथ' मोनगोन ए बिदिनो थ्रि थावजेननिफ्राय स्तार्त खालामनानै थारथि थावजेनसिमखौ मोनगोन फाइभ थावजेननिखौ आदसा जागोन बेथ' मोजां कुवालिटि फाइब थावजेननिबाबो बायनायाथ' गोबाङानो बायो मोजाङाथ' मोजां जागोन साइकेलनाथ' कुवालिथिआ मोजाङानोबा बेखौ बायनाया साबसिन जागोन नों सेफथि गोलैगोन आरो खमाव गोलैगोन बेखौ लायोबा नोंनि लानायनि सायाव जायैबाय बेयो बेखौनो लानोसै आरो ना अरदार फैसाखौ आंनाथ' देलिबारि दंखायो नालाय न'सिमबो हैनो हागोन आरो ना बेथ' नोंनि खोथा मोजां गाज्रिया नोंनि सायाव जाहैबाय नों नायनायग्रोनो हागोन आरो ना आंनाथ' दा खालामोबा बेलासियाव थांगोन बायदि आथसा जागोन लाबोबा आं फन हरफिनगोन माने नोंसिनि न' मोनहैबा